टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमलोग टी वी वग़ैरह जो है तो उससे हमलोगों को मिलती है शिक्षा कि हम जानकारी लेते हैं उसे समाचार में भी मालूम होता है पर्यावरण के बारे में पेड़ पौधा लगाना जैसे है तो पेड़ पौधे लगाए जाए जाएँ तो इससे गर्मी रोकी जा सकती है गर्मी इसमें मोबाइल द्वारा सबको बताया जा सके सब लोगों को जागरूक करें कि पेड़ न काटें बाकी जंगल वग़ैरह है उसको बचाए रखे जितना हो सके उतना बचाए रखें जंगल वग़ैरह न काटें और यह पेड़ पौधा न काटें और जितना लगा सकें उससे ठण्डी हवा भी मिलती है गर्मी कम होती है उससे तो लोग परेशान होकर पेड़ के नीचे बैठते हैं उससे गर्मी कम लगती है उससे ऑक्सीजन भी मिलता है हमको और ताल तालाब जैसे हैं तालाब गन्दे वग़ैरह होते हैं वहाँ पर उसमें भी साफ़ सफ़ाई रखनी चाहिए ज़्यादा गन्दा पानी नहीं करना चाहिए जिससे गर्मी से परेशान होकर जानवर भी पानी पी ले या आदमी भी थोड़ा बहुत उसमें नहा वहा सके उसमें गर्मी ज़्यादा होती है तो और बाकी पहाड़ी इलाकों में भी ज़्यादा गन्दगी न रखें जितना हो सके पेड़ पौधे सब बनाए रखें बाग दूसरों के बच्चों को भी बताएँ कि हाँ पेड़ ना काटें पेड़ लगाएँ और जितना लगाएँगे उतना ही अच्छा रहेगा गर्मियों में आराम मिलेगा पेड़ पौधा लगाना बाकी साफ़ सफ़ाई भी करनी चाहिए गर्मी से बचने के लिए गर्मी में सब लोग बाहर भी निकलते हैं और कहीं पेड़ पौधा और सब बचाने रखने के लिए इतना करना पड़ता है और गर्मी में सब लोग बाहर निकलते हैं मोबाइल से भी शिक्षा मिलती है सब लोगों को बताया भी जा सकता है कि हाँ गर्मी से कैसे बचें गर्मी में क्या क्या नहीं कर करना चाहिए वहाँ पर हमलोग घूमने गए वहाँ पर इतनी गन्दगी थी तो सब लोगों को बताया वहाँ पर कि जितनी साफ़ सफ़ाई हो सके उतना करें बाहर भी जाएँ तो गन्दगी न फैलाएँ जैसे बहुत लोग खाना बाँधकर ले जाते हैं वहाँ पन्नी और कागज फेंक देते हैं इधर उधर न फेंकें इससे भी गन्दगी बढ़ती है और वातावरण दूषित होता है पेड़ पौधों से अच्छा वातावरण मिलता ऑक्सीजन भी मिलता है तो सब लोगों को जागरूक भी करें और अपने को भी फ़ायदा दूसरों को भी फ़ायदा रहता है इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जितना हो सके उतना पेड़ पौधा लगाएँ और सुरक्षित रखें उसको हमेशा देखरेख में रहें समय समय पर पानी दें कि पेड़ न सूखे सूखने पाएँ

गर्मियों में सब लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ जहाँ तक हो सके गन्दगी न फैलाएँ बाहर कहीं जाएँ घूमने पार्क वग़ैरह में तो घूमने गन्दगी न फैलाएँ कागज़ वग़ैरह पन्नी वग़ैरह डस्टबिन में डालें इधर उधर न फेंकें वातावरण में अच्छा वातावरण भी मिलता है बाहर घूमने से और हमलोगों को सुविधा भी यही रहती है अब तो विज्ञान टेक्नोलॉजी में इतना हो गया है कि अब हमलोग कहीं पन्खा चलाते हैं कहीं कूलर चलाते हैं लाइट से लेकिन जितनी बाहर की हवा मिलती है ऑक्सीजन मिलता है जितनी अच्छी पेड़ पौधे से अच्छी हवा मिलती है उतनी इन सब चीज़ों से नहीं मिलती है तो हमारा यही है मानना कि पेड़ पौधा भी न उखड़े काटें और जितना हो सके उतना लगाएँ और सब लोग यही मोबाइल से सब लोग हमलोगों को शिक्षा यही मिलती है हमलोग भी दूसरों को बताते हैं कि न पेड़ पौधा कोई काटे